मां मुंहिंजे शुरूआतीअ दौर में जॾहिं नंढी नंढी बेत नंढी कविताऊं लिखणु शुरू कयूं त मूंखे कहिड़ियूं मुश्किलातूं आहियूं त अॼ मां तव्हां सां थोरे में उनके बयां करण चाहींदुसि त हा मूंखे इलाही मुश्किलातूं आहियूं पहिरीं त मूंखे इहो ई सम्झ न पियो में अचे त मां कंहिं ते लिखां कंहिंजे मथां लिखां ऐं कीअं लिखां त मूंखे सभिनीनि खां पहिरीं इहो सम्झायो वियो की कंहिं ते कंहिंजे मथां कीअं इहे सभु त पोइ जा प्रशन आहिनि इहे सभु त पोइ जा सुवाल आहिनि तूं सभिनि खां पहिरीं इहो वीचार कर त तोखे छो लिखिणो आहे बिल्कुलु जॾहिं तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी में छोजो मतिलबु सम्झी वेंदा न की तव्हंखे इहो छो करिणो आहे छाजे लाइ करिणो आहे त अॻिते जी जेकी सीढ़ियूं आहिनि न तव्हां जूं सभु आसान थी वेंदियूं आहिनि बिल्कुलु मां बि सम्झी वरितो त अगरि मूंखे लिखिणो आहे त सभिनीनि खां पहिरीं मूंखे छोजो मतिलबु सम्झणो पवंदो त मां सम्झो मूंखे छो लिखिणो आहे बिल्कुलु मूंखे इन करे लिखिणो हुओ जेकी अॻिते पीढ़ी अचणी आहे अॻिते दौर जे को अचिणो आहे उनखे पंहिंजी पीढ़ीअ खे अॼ जी पीढ़ी ऐं ईंदड़ु पीढ़ीअ खे रुबरु करायण लाइ इन करे मूंखे कविताऊं लिखणियूं आहिनि बसि मां इहो सम्झी वरितो छो जो मतिलबु त मिंजी कविता पाणे ई ठहणु लॻी बिल्कुलु हाणे तव्हां चवंदव त तव्हांखे लिखण जी प्रेरणा किथां मिली या तव्हांखे लिखणो आहे पर छा तव्हां टू द पोइंट जेकी उन जो मतिलबु आहे तव्हां उहो ई लिखी रहिया आहियो बिल्कुलु त हाणे इहा ॿ प्रशन आहिनि त पहिरियों आहे प्रेरणा प्रेरणा पाण खे उन खां मिलंदी आहे जंहिंसां पाण रहूं था पंहिंजो आस आसे पासे ओड़े पारे जो वातावरण कहिड़ो आहे तव्हांजो हिक न हिकु आइडल चवंदा आहियूं जीअं पाण बिल्कुलु त मुंहिंजो हिकिड़ो अहिड़ो ई विषय हुओ की अॼ मां नथी ॼाणा त मुंहिंजी संस्कृती कीअं हुई त मां किताब थी पढ़ा मां पंहिंजी सभ्यता खे पढ़ां थी त इहो ई सोचां थी जे मां किताब ऐं इहे पढ़ी रयी आहियां त अॻिते पीढ़ी इहा छा पढ़ंदी छाकाणि अॼ जी पीढ़ी खे त मोबाइल खपे बिल्कुलु त इन करे मां मुंहिंजी प्रेरणा ठाहे छॾी किताब की मां किताब पढ़ंदसि सो उन मां ही सिखंदी वेंदसि की छा आहे छा न ऐं अॻिते हली मां कंहिंजी प्रेरणा ठहां इहो ई मुंहिंजे लाइ ज़रूरी रहंदो ऐं हा इहो मुंहिंजो लक्ष्य बि आहे की मां कंहिंजी प्रेरणा ठही सघां हाणे आहे की कविता जो पाण सही विषय कीअं रखंदासीं सही शीर्षक चऊं विषय चऊं पाण कीअं ॻोल्हींदासीं त बिल्कुलु सही विषय उहो ई तव्हां ॻोल्हे था सघो जोको तव्हां अनुभव कयो हुजे हाणे मां जीअं अनुभव करे रही आहियां की मां कुझु ॼाणा ई नथी पर मां जीअं पढ़ंदसि त मां उनजे बारे में ॼाणींदसि त मूंखे उन व विषय में बिल्कुलु चाह आहे तीअं ई तव्हां बि उन विषय खे पढ़ो उन खे सम्झो ऐं इनखां पोइ तव्हांजी लिखण जी जेकी अॻियां जी आहे उहा हिकदमु क्लीयर थींदो वेंदो